बाढ़ के समय में जैसे किसान को पानी आ गया पानी आ गया तो उसमें फ़सल मर गया कभी होता है सरकार मुआवज़ा देती है कभी नहीं देती है अच्छे किसान तो वह उस समय बाढ़ के समय में अब लागत लग रहा है दस हज़ार बीस हज़ार रूपये खेती करने में किसान को मिलता है दो हज़ार एक हज़ार रुपया सरकार की तरफ से दूसरा नंबर यह हुआ जो कि ऐसा भी किसान है जो किसी और से कर्ज़ लेकर के खेती बाड़ी करते हैं माल जाल ख़रीदते हैं सारी चीज़ें होती हैं अगर होता है तो बाढ़ के बाढ़ के टर्म में भी बह गया और सूखे के टाइम में सूखा रह गया जोकि कभी आँधी आ गई तो कभी तूफ़ान आ गया कभी पत्थर पड़ गया जैसे ओले पड़ गए तब तो हो गया तो किसान जिस जैसे ही किसी और से कर्ज़ लेगा कर्ज़ तो बढ़ता जाता है थोड़ा दबाव में आता है इस लेकर के किसान मजबूर हो जाता है कहीं से कहीं कोई चारा नहीं दिखता है सरकार को कहीं जो है सुखाड़ मिलता नहीं है जैसे कि ओला पड़ गया तो उस वक़्त जो है सरकार कुछ नहीं करती है सरकार को चाहिए इसमें भी जैसे कि जहाँ ओला पड़ गया हवा में उड़ गया खेती गृहस्ती ख़त्म हो गया अब जो है जो गेहूँ फूट ही रहा उस गेहूँ में अगर ओला पड़ गया जैसे कि रैंचा खेती करते हैं किसान तो रैंचा में ओला गिर गया तो का करेगा किसान ऐसे किसान मजबूर हो करके किसी से कर्ज़ लेता है किसी से सूद पर लेता है दस रुपये पाँच रुपये सैंकड़ों सूद लेता है लेकर के उसके बाद वह खेत में लगाता है क्या करेगा मजबूर होता है उसको दबाव पड़ जाता है जो बाऊ इतना रुपया हम देंगे कैसे मेरा फसल वह नष्ट हो गया है इस लेकर के बहुत सारे किसान छोटे दिल का होते हैं छोटे होते हैं छोटा किसान क्या करेगा यही सब कारण है जो कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि उसको तो दबाव बना हुआ है जो अगले को पैसा नहीं देंगे तो मेरा यह जो है बढ़ता जा रहा है सूद और सरकार की तरफ से वैसा कोई राशिफल नहीं मिलता है जो कि सरकार किसान अपना जीवन व्यतीत करे यही सब परेशानी से मजबूर हो करके किसान आत्महत्या करते हैं नहीं तो नहीं करते